बैसागु बोथोरावहाय मा संख्रान्ति खालि मोसौ थुखैयो ओमफ्राय बिदिनो लाव फानथावनि माला सुनानै गानहोयो ओमफ्राय बिदिनो स्टामबो बुलायलायो मोसौनाव ओमफ्राय बिदिनो सोरबाबा सबाय सिबिं जाहोयो ओमफ्राय बिदिनो थुखैयो मोसौखौ बेबादि खालामो आरो गोदोनिफ्रायनो बर' बोरायनि नेम फालिबोनाय आरोखि बे बैसागु बोसोरा ओमफ्राय बिदिनो जोङो संख्रान्ति खालि गोखा गोखै जायो आमफ्राय जों संख्रान्ति खालि गोखा गोखै अनेखथा रोखोमनि मैगं थायगं खांनानै जोङो बैसागुआव जायो माबा संख्रान्ति खालि जायो आरोखि ओमफ्राय संख्रान्ति खालि जोङो सोरबा बेदरजों जाबाय सोरबा गोखा गोखै गाव गोजा एवनानै जाबाय बेबादि जायो आरो बेबादि जायोबालायनो फाप उदार जायोलायनो बिदि होन्नानै बयबो जायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो जोङो अखानायै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो न'आव बाथि सावो बाथौयाव एक थारिक खालि आरो बोसोर गोदाननि नामै आर'ज गाबख'यो जेनोबा बयहाबो गय जरा फाथै जरा होनानै बाथौयाव खुलुमो ओमफ्राय बिदिनो उनावहालागै गामिफ्राव बिदिनोे हुम जय्ग' होबाय आरो बिनिफ्राय बिदिनो उनाव रंजाबाय बाजाबाय बिदिनो सोरबा मेथाय खनबाय सोरबा मोसाबाय बैसागु फालिबाय आरोखि बेबादिनो न'खर न'खर हाबनानै उन्दै गेदेर गावजों गाव सनमान लालाय लायबाय आरखि बेबादि ओमफ्राय बिदिनो गामिफ्राव मालाबा मालाबा फांशन खालामबाय बेफोराव जोङो बाहागो लाबाय आरो बुरिया बुरि सिख्लाया सिख्ला सेंग्राया सेंग्रा बिदिनो मोसालायबाय गान खनलायलायबाय बिदिनो एन्टारेस्ट खालामो आरखि बोसोर गोदानखौहाय बिदिनो अनेख रोखोमनि मोसानाय दङ मोसानायाथ' बिदिनो खेराय फोरबो फालिनायावबो अनेख रोखोमनि मोसानाय दङ बेफोरखौथ' बुंनागौबा मेरला ओमफ्राय जेनोबा जोङो गामि गामियावल' मोसाया बिदिनो सोरबा सोरबा अनेक गामियाव थांनानैबो मोसाहैयो ओरैनो मानसिफोरनाव थांनानै मोसाहैयो एन्टारेस्ट खालामो आरोखि बैसागु बोथोरावहाय ओमफ्राय

बैसागु बोथोरावहाय जोङो जौ लोङो बयबो बर'फ्रा ओमफ्राय बिदिनो जौखौ जोङो अनेख दिननिफ्रायनो बिदिनो संनानै सोरबा बोसोरसेनि संनानै दोनो मायब्रानि सोरबा मास मोन्नै मोनथाम जानाय सोरबा मोनसे जानाय बेबादि सङो आरोखि गोमो गोथाव बैसागुनि नामै बेबादि संनानै दोनखाथारो आरोखि दा जोङो बेखौ गोथाव बोसोर गोदानाव ओंखायनो बयनावबो बेरायनानै लोङो मोजां मोनो बेरायनो गोथाव मोनो बेबादि ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ बावनो हाया आरोखि ओरैबादि रंजानाय मोसानाय लोंनाय खाम सिफुं जथा गासिबो लानानै बर'नि काल्सारखौहाय जोङो देखायनाय बादि जायो आरो बेखौ जोङो बावनो हाया बा गारनो हाया सब समाय बे थाफाबाय थाखायो आरोखि

बैसागु होन्नाय लोगो लोगो जोङो बैसागुनि सिगांनिफ्रायनो बेसेबांबा गोसो जोङो एखदम बारे फागुन सैत्र जायोबानो जों गोसोया जों उसाव बादाव बिराथ माबा जाखायो आरोखि गान दामबानो मोसानो लुबैनाय गान माबा खोनाबानो एन्टारेस्ट मोनखायो आरो गाव गावनि गोसोखौ मोसानो लुबैनाय गान खन्नो लुबैनाय बेबादि जाखायो ओरै आलदा जाखायो आरोखि जों बैसागु जाहां जाहां बानो गोसोयानो माबादि मोनो बैसागुखौ बैसागु होनबानो बोरैबा गोसोयानो मेवखां खायो आरो बेबादि बैसागुया गोदोनिफ्रायनो दंखायो आरो बे जोंनि बर'नि थाखाय बावनो हायै आरो जोबनो रोङै जानानै थागोन आरोखि रावबो बेखौ बानाय नङा एन्टारेस्ट मोनखायो बैसागु बोसोर गोदान होबबानो ओंखायनो

मा होन्नानै मा बैसागु होनबानो मा जाखाङो उन्दै गेदेर आरोखि आलदा जाखायो खिन्थु जोङो दा बैसागु बोसोर गोदानावहाय जोङो दा गोखा गोखै जायो ओमफ्रायगोखा गोखैखौहाय जोङो बिराद खांनानै जायो बुथुमनानै नागेरनानै अबाव अबाव मा बिफां दं बिलाइ दं बेखौ गासै एक्स' एखथा बुथुमनानै जायो आरोखि जोङो ओमफ्राय जोङो रावबो जायै गैया जायहा नागेरनो सोलाबा बुथुमनो सोलाबा बे दानाथ' बाजारावबो फानसै बाजारावबो मोनबाय बेखौनो बायनानै लाइयो आरखि दस थाखा बिस थाखानियानो थोयो मानसि एसेयाव ओमफ्राय बांसिन मानसियानो दाथ' खस्ट' खालामला नालाय बायनानैनो जायो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो सोरहाबा खांनानै जाबाय बयबो संख्रान्ति बाथाय एवजाबाय ओमफ्राय बिदिनो अनेख माबा माबा दं आरोखि बर'नि माबायाव अनेक नेम निथि माखासे दङ बेफोरखौ फालियो गोदोनि मानसिफ्रा दासिमबो फालियो खिन्थु दानि मानसिया सोरबा सोरबा मोनथिला फालिनो नागिरला बेबादि जाबाय आरोखि दानि मानसियाथ' अलसिया जाजोब्बाय बांसिनानो गोदोनि मानसियाथ' दासिमबो बाया बोराय बुरियाथ' आरो